ہلو سندیپ جی ہاں جی میں ابیر کے جو فیڈبیک ہے اس میں بہت اچھا لگا مجھے میں رات دیر رات سے دو بجے میں نے کیب بک کی تھی آپ کی میں میں تھا میری وائف تھی اور میرے دو بچے تھے ہم نے دو بجے کیب بک کیا تو وہ پانچ منٹ دس منٹ کے اندر وہ آ گئے ہمارے پاس اور اس کے بعد وہ ہمیں اصل میں کیا تھا باڑہ ہندو راؤ سے لکشمی نگر آنا تھا تو تقریباً تیس سے پینتیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا تو عموماً خالی ہوتا ہے سب لیکن وہ جو بے چارے تھے ابیر والے وہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہوئے اپنے آگے آگے بڑھے اور میری میرے ساتھ ایک بچی تھی ایک ساڑھے چار سال کی تو وہ آگے بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی تو کیب والے کہنے لگے کہ نہیں جی آگے بیٹھا آگے الاؤ نہیں کرتے کیونکہ پولیس والے بولتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو آپ اسے آگے نہیں بٹھائیے لیکن میں نے جب ان کو فورس کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے رسک پر اس کو بیٹھا سکتے ہیں بٹ انہیں بیلٹ سے کے سہارے سے باندھ دیجیے جس سے کوئی اگر آگے کوئی چیز آتی ہے تو یہ آگے پش پش نہیں ہو تو میں نے جیسے انہوں نے کہا میں نے ویسے ہی کیا اس کو بیلٹ کے ساتھ میں اپنے باندھ لیا اور رائٹ ٹائم انہوں نے ہمیں تین بجنے میں دس منٹ تھے انہوں نے ہمیں گھر پہ ڈراپ کر دیا بہت اچھے تھے بیچارے سروس بڑھیا دی انہوں نے ایسی ویسی بڑھیا چل رہا تھا کولنگ مزہ آ گیا